साढ़े उधमपुर च जेह्ड़ा वो ऐ अंगनबाड़ी ऐ ओह् नौकरी मिली दी ऐ जेह्ड़ी इ'यां रोजगार बैठे दे होंदे उ'नें'गी अंगनबाड़ी च नौकरी मिली दी ऐ ओह् अपनी रोजी रुट्टी कमा दे न ते इत्थै स्मार्ट सिटी बी ऐ ते होर बी अंगनबाड़ी स्मार्ट सिटी ऐ इत्थै अंगनबाड़ी बड़े सारें लोकें गी बचैरे जेह्ड़े इ'यां गै हे उ'नें गी नौकरी मिली दी ऐ अंगनबाड़ी च स्मार्ट सिटी बी